हा हलो केरु आहे अमीश जी मम्मी हा त भेण तव्हांजो अमीश पढ़ाईअ में ध्यानु नथो ॾे गणित में बि ॾाढो कचो आहे साइंस में बि ॾाढो कचो आहे तव्झं ध्यानु ॾियोसि हा त मथां बॉड जा पेपर अचणु वारा आहिनि त माना साइंस ऐं गणित ते ध्यानु ॾियणो पवंदो मां चालीह मिंट ध्यानु ॾींदीमांसि मां पढ़ाईंदीमांसि कोशिशि कंदीमांसि तव्हां बि घर में ध्यानु ॾियो हा हा हाणे ॾिस ॾिसो ॿार जे भविष्य जो सुवालु आहे तव्हां छॾे बि वञो वठी वञो मां चालीह मिंट वधीक वियारींदीमांसि मां पूरी कोशिशि कंदमि

हा त हा त मां तव्हांखे पेपर ठाहे मोकिलींदमि तव्हां उहो बि कराएजोसि मां बि कराईंदीमासि चालीह मिंट टाइम ॾींदीमांसि त ॿार जो भविष्य ठही पवंदो हा त मां गणित ऐं साइंस में वधीक ध्यानु ॾियणो पवंदो

हा ठीकु आहे हा ॿियनि में भरोसो आहे बसि गणित ऐं साइंस में तोखे वधीक ध्यानु ॾियणो पवंदो मैक्स में बि मां तव्हांखे ठाहे मोकिलींदमि त तव्हां कराएजोसि मां बि कराईंदीमांसि हा हा हा हा हा हा ठीकु जय जय झूलेलाल